जखन बेसी दिन बाहर निकलै पड़ै यऽ तखन पौधाकेँ चारुतरफ सभसँ पहिने तऽ सुरक्षाके व्यवस्था करैत छी जेकि टाँट या कोनो आर चीजसँ घेर दैत छियै आ ओकर अलाव घरके सदस्यकेँ बता दैत छियै जेकि बीच बीचमे समयपर जहिनो माटि सुखय तऽ ओहिमे पानि देबाक चाही व्यवस्था होना चाही आ पानि जहिना बेसी दिन भए जेतै आ खर पतवार निकलि जेतै तऽ कोनो मजदूर कए कऽ आ ओकर खर पतवार जे छै अनावश्यक ओकरा निकलबै देल जेतै जेहिसँ पौधाक कोनो दिक्कत नहि होइ आ हम जखन बाहरसँ आबि तऽ पौधाक नीक स्थितिमे देखि ओ कोनो मुरझैल या टुटल या बर्बाद होइत देखिके मोनमे कनिटा कचोट आबैए आ एहि लेल हम अपन गृहिणीकें भार दै छियनि आ गृहिणीयै ईसभ देखभाल करति छथि अगलबगलमे कोनो बकरी या कोनो सूगर या कोनो दोसर जानवर आबैए तऽ ओकरा सभकेँ भगबैके भार हमरा गृहिणीयै पर अछि आ हम अपन निश्चिन्त भए बाहर जाके अपन काज करति छी जे कोनो काजके उद्देश्यसँ जाइ छी आओर सभ ठीक रहैए बाहरो काज होइए घरो अबैत छी तऽ सभ चीज नीक देखैत छी तऽ आनन्द आबैए